हमारे मध्य प्रदेश राज्य में बहुत सारी प्राकृतिक सुन्दरता का अनुभव कर सकते हैं आप जैसे कि आप कान्हा किस लिए जाते हैं तो वहाँ पर आप जिप्सी में बैठ कर घूम सकते हैं अच्छे से और वो जो कि फुल्ली कवर्ड रहती है उस में आप जा कर उसका जो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लगता है लेकिन आप जा कर वहाँ पर जो शेर चीता भालू इन सब से आप सामने मतलब टू फेस टू फेस इन्ट्रैकशन हो सकता है आप देख सकते हैं उनको समझ सकते हैं चीज़ों को और फिर दूसरी चीज़ आप हमारे धुआँदार फॉल में आ कर आप अच्छी चीज़ें फील कर सकते हो और हमारे आप हम जबलपुर की बात करें तो आप हमारे दोमना नेचर पार्क में आ कर आप जहाँ की दस बीस रूपये फीस रहती है आप वहाँ दे कर बहुत अच्छे से चीज़ें घूम सकते हैं आप वहाँ पर भी हिरणें वग़ैरह मिल जाती हैं आपको देखने आप अच्छे से घूम सकते हैं वहाँ पर मोर दिख जाते हैं आपको और जैसे बरसात के मौसम में जाएँगे तो आपको वहाँ पर मोर बिल्कुल पूरे पंख अपने फैला के मोर के पंख जिसको कहते हैं वो बहुत अच्छे से आपको व्यू मिलता है फिर तीसरा चौथा ये आ जाता है आप जबलपुर से ही तीस किलोमीटर दूर आप चले जाइए बर्गी डैम आप को वहाँ पर भी बहुत बढ़िया मिलता है आप अगर गर्मी के थोड़ा गर्मी के बाद और अपने मॉनसून के पहले जो सीज़न आता है बीच का जो सीज़न रहता है आप उस में जाएँगे तो वहाँ पर पानी भी बहुत बढ़िया तरीक़े से बहता है और वो बहुत अच्छा लगता है बर्गी डैम में